میڈیا کی بات اگر کی جائے تو نئے اور پرانے میڈیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلے لوگ خبروں کے لئے ریڈیو پر انحصار کرتے تھے اس کے بعد چھپائی والے اخباروں سے لوگ کام چلاتے تھے ٹیکنالوجی میں خبروں کے لئے ٹی وی ٹی وی بھی ایک خاص وقت ٹی وی کا بھی ایک خاص وقت مقرر تھا جو کہ بہت مشہور ہوتا تھا جیسے دوردرشن پہ فلاں وقت یہ خبر آنے والی ہے رات میں بی بی سی پر ریحان فضل یہ خبر بولیں گے لیکن آج کا میڈیا بہت بدل گیا ہے اگر کہا جائے تو پہلے چل رہا تھا اب دوڑ رہا ہے اب جو واقعہ رونما ہوتا ہے اس کی خبر فوراً عام لوگوں کو مل جاتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں آناً فاناً میں لوگوں میں کوئی بھی چیز مشہور ہو جاتی ہے اس لئے ہم پاتے ہیں کہ پہلے اور اب کے میڈیا میں بہت تبدیلی آ چکی ہے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر یوٹیوب اور فیس بک اور ٹویٹر نے تو تہلکہ ہی مچا کر رکھ دیا ہے